हम सभ अपनेके मिथिला क्षेत्रमे रहैत छियै एहि क्षेत्रमे अपनेके ई चीजके प्रधानता देल जाइत छै कि प्रवेश दुआर पर या दहलीज पर पानिसँ मिलाइके गोबर छींटयके चूँकि यहाँपे अपनेके पूर्वज सभ खास करके यहाँके पण्डित लोककेँ कहैके रहै कहैके छै जे पानिसँ पानिके मिलाइके गोबरसँ खास करके ओहुमे अगर गायके गोबर हो जाहिसँ प्रवेश दुआर आओर दहलीज पर छिड़काव करलासँ लक्ष्मीके वास होइत छै घरमे कोइ तरहके उपद्रव नहि होइत छै आओर बहुत तरहके घरमे शान्ति व्यवस्था रहैत छै लक्ष्मी आओर उपरसँ सरस्वतीके वास रहैत सरस्वतीके वास होइसँ भी विद्वता बढ़त जेकरासँ कि शारीरिक आओर मानसिक रुपसँ आदमी विकसित रहत एहि कारणसँ यहाँ हमरा क्षेत्रमे खास करके मिथिलाके एरियामे लोक अपना दहलीजपे पानिसँ मिलाइके गोबरके छिड़काव करैत रहैत छै जेकि हमेशा अपनेके मिथिलाके गाँवमे पायल जेतै जेकरा पास हमेशा ई चीजके करैके लेल लोक तत्पर रहैत छै कोइ भी शुभ काम करैसँ पहिले गायके गोबरसँ छिड़काव करि देत ओकर अथि करैके लेल हमेशा तैयार